भारतमे छै ने गाछ आर ओ सबकिछुके काटि कटा देलकै ताहिमे ठण्ढा नहि गर्मी ई खेतियो आर ठण्ढे मौसम आओर गर्मी मौसम दुनू टकड़ाबैके बाद बढ़िऑं से नहि होइ छै खेती जे छै ओहिमे धूपमे जल्दी सुखि जाइ छै पानि लागै छै तऽ डुबिये जाइ छै पानि बाहर आरमे जे आओर गाछ सबके गाछ रहै छै तऽ हवा लागै छै ऑक्सीजन ओहिसॅं मिलै छै सब आदमीके आदमी सब गर्मी पड़ै छै तऽ बेसी बीमार पड़ै छै गाछ आर लैकए सब गाछे काटि देलकै खेती आरमे ओतना हवा नहि लागै छै ऑक्सीजन ओ गाछे से मिलै छै ओहिमे रोड साइड आरमे गाछ रहै छै आब हर जगह काटि काटि काटि काटि सबके खत्म कऽ देलकैया पहिने जेना रोड साइड आरमे ढेरी गाछ बृक्ष रहै रहै सबके काटिके हटा देलकै गाछ आर रहै छै तऽ हावा लागै छै गाछ आर नहि छै तऽ हावा नहि लागै छै गाछसॅं हवा मिलै रहै सबके सब ठीक रहै रहै फसलो ठीक होइ रहै ओहि लएके किच्छो नहि भए रहल छै ओ हुह ओहि गाछ सबके लगाना चाही गाछके उपयोग सबके करना चाही तब ठीक रहै छै गाछ नहि रहैके बाद आदमी आओर फसल किछो नहि बढ़िऑं होइ छै इसब गाछोके रहना चाही तब आदमियो बढ़िऑं रहै छै फसलो सब बढ़िऑं रहै छै ई गाछसॅं हवा मिलै छै सबकिछु के